एक्सक्यूज मी म्हाका मातशें तुमचे ड्रिंक्सान किदें हांव तें सांगूं शकता कित्याक ये जर्नी लाँग जाल्लें जायन म्हाका भुरग्यांक आनी म्हजे घोरकांनीक मात्शें ड्रिंक्स जाय आसलें आनी तें म्हणल्यार आहा जाल्यार एक मिल्कशेक हाडूंक शेकता मगे भुरग्याक आनी मगे भायलेक एक गौरोम उदोक आनी म्हाका हाडटा जाल्यार एक विस्की वित वॉटर पेप्सी आहा जाल्यार घालनाका किद्या आमकां एलर्जी जाता एलर्जीक लागून हांव पेप्सी पेंवक शेतना कित्या ही जर्नी मातशी लांब जाल्ल्यान किदें तोरी टायम फुडें व्हरूंक टायमपास करूंक किदें तरी घेवपाक म्हणोन हांव थोडीशी ड्रिंक ऑर्डर करूंक सोदतालो थँक्यू